اگر ہندوستان کی تاریخ کی بات کی جائے تو ہندوستان کی تاریخ بہت ہی دلچسپ رہی ہے یہاں پر بہت قسم کے لوگوں قبیلے قبیلوں اور دیشوں نے ہمارے دیش ہندوستان پر راج کیا ہے لیکن جیسے ہی ان لوگوں کا ظلم بڑھتا گیا تو ہمارے دیش کے لوگوں نے اپنے خون اور پسینے سے اپنے دیش کو آزاد کرایا جن میں اگر میں شہیدوں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کا اگر میں نام لوں تو ان میں گاندھی جی اشفاق اللہ خان مولانا ابو الکلام آزاد بھگت سنگھ اور بھی بہت سارے لوگ اس میں شامل رہے ہیں اس کے علاوہ رائٹروں نے بھی اپنے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بہت ساری کتابیں ناولس لکھے